जोंनि जायगायाव गोबां स्कुल दङ बे स्कुला प्राइभेटफोराबो गोबां दं फ्राइबेथ स्कुला नैबे बड'फा मेम'रियेल दङ आरो बैयाव मुंखौनो गोसोयाव थालाय लाङा आं आरो बैयाव माबा बड'लेण्ड दङ आरो बैयाव

स्कुलनि मुंफोरखौनो गोसोयाव थाथारला हां ओरै दन बसख' दङ ओरै गौरां दङ ओरै बे सि मेम'रियेल दङ आरो नै बेयाव इउनिभारसिटि दङ इउनिभारसिटिया क्लास जाथ'वाखै आरो अपेनिं जाबाय जानायालाय आरो एलफि स्कुला बै ग'रां आवबो दङ ग'रां आवनो हाइ स्कुलबो दं इंलिस मिडियामबो बे सि मेम'रियेला बेबो दं एल फि स्कुल दं बेयावनो मोनथाम दङ आरो बैथिंजाय एसामिस नामाथाय जाथिय' बिद्दालय दं बेबो दं आरो बै सबाइजाराव मा नामथाय आं बिखौ मिथिलाय लाङा हाय मेरला स्कुल दंथारो बै खांख्लाबादायावबो एल फि स्कुल दं हाइज्राबिलाव मोननैखा बेयावबो खांख्लाबादायाव मोनसे एल फि स्कुल आरो नै बेहाय हाइज्रागुरियाव मोनसे एलफि स्कुल आरो जोंनि नैबे मोनजागाव आव एलफि स्कुल आरो बै बालागाव आवबो एसामिस एल फि स्कुल दं स्कुलानो कक्राझारनि खौथ' जों बारा थांलाबो मालाबो मिथिला मिथिनायालाय बे कलेज गभारमेन्ट कलेज बेहाय बेखौ मिथिगौ ओरै गदेस स्कुल दं हरै हायार सेकेन्दारि दं बेखौ फुराना फुरानाखौ मिथिगौ आरो आं गोदान गोदानखौथ' मिथिलानो जों बारा थावनफ्रावबो थांला बायला नालाय आन्दायला बायहैयोसो जोङो न'फ्रानो दफा मुफा जाजोबबाय नालाय बिल्दिं बिल्दां जोंनि दिनावथ' गोदो सिटि बाससोमोन नालाय सिटि बास गाखोला बायोसोमोन जों दर गैयै सिटि बास दाथ' नै एबेल लेबेल बायदिसिना गारि नामफोरखौबो बुंनो रोंला जों मेरला गारि ग'रा जाबाय स्कुलानो मेरला दंथारो जोंनि जायगायाव बबेयाव हाबनो सिआइथि दं खाथियाव ह' बै आरो माबायाव बेसरगाव आव मेदिकेल कलेज दं अनेख दं स्कुलानो बै माबायावबो थिनालि बालाजानावबो दङ नामखौनो मोनलाय लांलासो आङो आर बै बालागाव आवबो दङ माबानि प्रमिला बायद'नि गथ'फोरनि बे गैयै गैयैफोरनि होन्दों नामाथाय बियो आंबो मोजाङै मिथिया दे